الیکشن کے دوران ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ عام طور پر ہر ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی ریلی نکالتی ہے اور ریلی یوں ہی شانتی سے نہیں نکلتی یہ بہت ہی زور شور سے اور ڈھول وول کے ساتھ اپنی ریلی نکالتے ہیں بہت زیادہ شور ہوتا ہے اس سے ہر گھر میں پریشانی ہوتی ہے کوئی بیمار ہے بزرگ ہے اور عورتیں ہیں ہر طرح کوئی بھی امپورٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور بیماروں کو تو اور زیادہ ہوتی ہے ان کی ریلی سے یہ لوگ تو اپنا خیر کام کرتے ہوتے ہیں ان کا پرچار کرنا گلیوں میں جانا اپنے کام کا ہی ایک حصہ ہے لیکن ان سے ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور جب الیکشن والا دن آتا ہے اس ٹائم تو بہت زیادہ ہی دقت ہو جاتی ہے ہم جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپنا نام نہیں ملتا ہے بہت ہی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اتنی پریشانی کے بعد ہمیں اپنا نام ملتا ہے تو کافی لمبی لائن میں ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں پہ پورا پورا دن بھی ہو جاتا ہے ایک ووٹ ڈالنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پریشانی جھیلنی پڑتی ہے